नई टेक्नोलॉजिन जो दुनियां खे फ़ाइदो त हंड्रेड पेर्सेंट आहे ई आहे तंहिंखां पोइ सहायक गूगल मोबाइल ते सर्च कयो वञे थो भाई फलाणी हॉस्पिटल जो नालो ॿुधायो नाले सां गॾु असां खे हुननि डॉकटरनि जो पूरो नालो उननि जो चिकित्सा जो टाइम वगै़रह उहो डॉक्टर केतिरो पढ़ियल आहे केतिरो न पढ़ियल आहे उनजे बारे में बि जानकारी उनजे अॻियां हूअ लिखजी अची वेंदी आहे तंहिंखां पोइ जेको भाई अॼुकल्हि रिपोर्ट्स जेके डॉक्टर कराइन था भाई फलाणी रिपोटूं कराइणियूं पवंदियूं अॼु ॾींहं चारि रिपोटूं कराईंदा आहियूं वञण सां डॉक्टर चारि रिपोटूं लिखी ॾींदा आहिनि भाई फलाणी रिपोट कराए फलाणी रिपोट कराए टेक्नोलॉजी जो एतिरो फ़ाइदो आहे जो अॻिए जेके अठ अठ ॾींहं ॾह ॾह ॾींहं लॻी वेंदा हा हाणे उहे चोवीह छटीह कलाकनि में हूअ रिपोटूं मिली थियूं वञनि पियूं दुनियां में नयूं नयूं मशीनूं अचनि सां दुनियां खे माना सम्झो जेके चिकित्सक उन्हनि जो फ़ाइदो त वठी ॾियनि था माण्हुनि खे जेके पेशंट आहिनि या जेके दरदी आहिनि उननि खे उननि जो ॾाढो फ़ाइदो आहे या जीअं मोबाइल ते पाण काई शइ ढूं ॻोल्हियूं पिया या सर्च कयूं था भाई जीअं भाई फलाणे केंसर लाइ या गोॾे जे सूर लाइ या काई जेका वॾी बीमारी आहे उनमें दवाऊं ॻोल्हिड़ियूं आहिनि भाई पाण बि दवा ॾिसी सघंदा आहियूं भाई फलाणी दवा उहा जेका डॉक्टर ॾिनी आहे त माना हूअ बराबरि ॾिनी आहे न ॾिनी आहे उहा उन से असां खे पाण ॻोल्हे पंहिंजे दीमाग़ु सां उहा पाण सर्च करे भाई ॾिसी सघंदा आहियूं ऐं जेको भाई पासे में जेको क्लीनिक आहे जेका भाई हॉस्पिटल आहे इहा सही आहे की न न आहे उन जी रिपोट बि पाण असां उहा उन ते ऑनलाइन पाण उहा करे सघंदा आहियूं इनजो फ़ाइदो हंड्रेड पर्सेंट दुनियां खे थियो आहे इहा ॻाल्हि माना पक्की आहे हंड्रेड पर्सेंट त इनजो फ़ाइदो हमेशह अॻियां थींदो रहे इनजो बि पूरो अॻे माना जेके ॻाल्हियूं आहिनि हिनमें अञा ॿियूं ऐड कयूं वञनि जेके जेके नयूं नयूं हॉस्पिटलूं ठहनि थियूं या नयां जेके चिकित्सालय ठहनि था या नया नया जेके भाई डॉक्टर वगै़रह अचनि था या नयूं मशीनूं जेके अचनि थियूं त उन्हनि जो बि उनमें उहो उनजो नालो ॾिनो वञे या उन जो उन जो उल्लेख कयो वञे उल्लेख कंदा त दुनियां खे ख़बर पवंदी माण्हुनि खे ख़बर पवंदी माण्हू ॻोल्हे उहो पंहिंजो अॻियां वधी सघंदा ऐं पंहिंजो लाभ वठी सघंदा मेन त छा आहे सरकार जो जेको हेतु आहे भाई दुनियां खे जेके दर्दी आहिनि जेके माण्हू आहिनि जेके उननि खे लाभ पए त लाभ पवण हिकु वॾी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे लाभ पवंदो त दुनियां वाह वाह कंदी सरकार जी तारीफ़ कंदी सरकार जी तारीफ़ थींदी त सरकार पंहिंजो कमु जेको कयो आहे उनखे उनजो प्रोत्साहन मिलंदो ऐं अॻियां उहो अञा सुठे जोश सां उहो कमु अञा अॻियां कंदी जे कमु कंदी त सुठी ॻाल्हि थींदी नेठि वरी अॻियां सरकार उहा चूंडजी ईंदी ऐं सरकार खे इहो कमु करणु ई खपे